शीत कडी रोस मणगणें बटाट वडो भजीं खीर कापां लाडू शंकरपाळी नेवऱ्यो मोदक पंचकाद्य सासांव दोदोल शेवयो मस्काची भाजी पायस बांगडो इसवण किसमूर सान्नां सालाद तवसळी बो बोंडांची भाजी साकर भात सुके सुके फोव बटाट फोव फोडणे फोडणेचे फोव आळूची भाजी उसळ पुऱ्यो शिरो बेबिंका दोस बॉल चकऱ्यो रव्याचे लाडू खाजें जलेबी पातळ भाजी पुलाव भाजलेले चणक दोणे पातोळ्यो शिरवळ्यो बेसन लाडू चिरमुल्यो लाडू शक शाकोती सुंगटाचे दांगर बांगड्याची काटलेट मोस मोरीचें मटन उकडलेले तांतीं रोस आमलेट मैसूर पाक पाव पोळी कांकणां मुगाच्यो घाटी भेंड्याची भाजी भाकरी मागीर